नमस्ते आंटी मैं आप क्या क्या रखी हैं तेल गे तेल कैसे है डेढ़ सौ

चीनी कैसे है चालिस तेल एक सौ चालीस में दे दीजिये न तो कितना कम करें दस ही रुपया तो कम कर रहे हैं दाल कैसे है दो सो रुपये किलो इतना महंगा हँ तो कम से कम डेढ़ सो में देंगी न दो सो है तो अच्छा और सब्ज़ी उब्जी रखी हैं क्या क्या है आलू कैसी है और प्याज दस रुपया किलो आलू मिलता है आंटी वो मार्केट फिर भी आप ज़्यादा महंगा दे रहे हैं थोड़ा कुछ कम करिए अच्छा ठीक है गोभी कैसे है एक बीस रुपये में एक हाँ तो फिर भी ज़्यादा महंगा दे रही है न अच्छा चवाल व रखी है चावल दाल कैसे है

अच्छा बीस रुपये किलो बीस रुपये किलो कर दीजिये न अच्छा मेरे को एक एक के जी दे दीजिये न नहीं नहीं मेरे को पतला वाला चाहिए मोटा वाला नहीं नहीं चालीस का नहीं आंटी इतना महंगा नहीं कम से कम तीस तो कीजिये दस तो कम करिए कहाँ ज़्यादा पतला है थोड़ा तो पतला है उससे मोटा है जी है ये मोटा वाला है यह पतला वाला थोड़ा ही तो पतला है उससे अच्छा चलिए नहीं तो दे दीजिए एक किलो आपका चावल भी ये कितना कड़क है अच्छा लेकिन में पूरा पैसा नही दूँगी बाद में तो आधा तो जरूरी है बाद में और थोड़ा दूँगी हाँ मेरे को सब एक एक के जी दे दीजिए ठीक